گڈ مارننگ جی سریواستو ٹریول ایجینسی سے بات ہو رہی ہے جی سر مجھے ایک کار چاہیے

جی جی مجھے فیملی کے ساتھ شملہ کا ٹور کرنا ہے

ہاں تین دن تین دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے جی جی ہاں کار کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے اس میں اے سی کی سودھا ہونی چاہیے

ہاں ہاں اچھی کنڈیشن کی ہو سر مجھے اس کے بارے میں یہ پتہ کرنا تھا کہ پر کلو میٹر کتنے پیسے مجھے دینے ہوں گے اچھا اچھا ہاں ہاں نہیں فیملی ممبر ہوں ہم لوگ تین لوگ ہیں ہسبینڈ وائف اور ایک بچہ ہے جی ہاں مجھے تین دن کے لیے اصل چاہیے ہاں ہاں ٹو نائٹ اسٹے کرنا ہے تیسرے دن واپسی پھر وہاں سے نکلنا ہے جی جی ہاں جی جی شملہ

جی تو مجھے جی جی مارننگ میں تیسرے دن مارننگ میں واپسی ہو جائے گی ان شاء اللہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ